उधमपुर डिस्ट्रिक विच काफी ऐसियां जगहं न घुम्मने आह्लियां मतलब टूरिस्ट स्पाट जिसी अस आक्खी सकदे जां हिस्टोरिकल साइट तुस आक्खो ते काफी न ओ ते जि'यां अ'ऊं तुसें सनान्नी के जि'यां क्रिमची टैम्पल होई गेआ क्रिमची मानसर एह् मंदर ऐ पांडवां मंदर ऐ काफी हिस्टोरिकल ऐ ओह् आखदे शायद महाभारत दे टाइम उप्पर जिसलै ओ उं'दा अज्ञात बास हा इक साल दा ते ओह् उत्थै ठैहरे हे ते तां तदूं दा उसदी ओह् मानता ते उस बेस उप्पर ओह् मंदर बनाए दा उत्थै ते उप्परा एह् होई गेआ रामनगर होई गेआ रामनगर फोर्ट ऐ इक रामनगर अगर रामनगर आह्ली वाली बस्सै आह्ली साइड जाओ ते और जेह्का देवका टैम्पल ऐ उधमपुर मेन उधमपुर बजार च देवका नगरी मतलब देवका नगरी निं देवका मंदर न काफी उत्थै मंदर उत्थै शिव जी भगवान दा मंदर ऐ उत्थै नारायण जी दा मंदर ऐ उत्थ देवी देवी दा मंदर ऐ उत्थै ते हनुमान भगवान दा मंदर ते काफी सारे मंदर न देविका टैम्पलें च काफी सारे इ'यां निक्के निक्के छोटे छोटे मंदर न ते और अगर अग्गें ई अस उधमपुर डिस्ट्रिक च और दिखचै तां अगर अस मानतलाई आह्ले पास्से जाचै तां मानतलाई काफी सुन्दर मंदर ऐ ते कन्नै उत्थै इंदरब्रह्म चार्य नै बी काफी जदूं ओह् बनाए ते हा उनें काफी उत्थै जगह् बनाई दी ही इंद्रब्रह्म चार्य नै होटल शोटल बनाए दे हे ते उत्थै बी दिक्खने आह्लियां काफी जगह्ं न ते और सुद्धमहादेव दा मंदर होई गेआ ते गौरीकुंड दा मंदर होई गेआ गौरीकुंड दी अपनी मानता जगहेें गी लेइयै ते भीनिसंग दा मंदर होइ भीनिसंग जित्थै लोक केह् आखदे मतलब कि लोकें ई हड्डियां परवांह्दे मतलब इत्थुआं दे मतलब साढ़े आस्तै पवित्र् नदी ऐ ओह् नदिये बरोबर गै भीनिसंग ते और जेह्कियां न लैंड मार्क इक होई गेई इक मानतलाई दी ना अगर उप्परे आह्ली वा पास्से साइड जाह्चै कोई कोई पता किन्ना कोई सट्ठ मिकी लगदा कोई चाली प'ञां किलोमीटर धोड़ी अगर उप्परा उप्पर चढ़ी इक नैना देवी दा मंदर औंदा बंधड़ करियै जगह् ते नैना देवी दा मंदर ते उत्थै घुम्मने बी काफी अच्छी जगह् मतलब कि काफी बड्डे बड्डे दब्बड़ न उत्थै ते ओह् औंदा जे उधमपुरै च और होई गेआ इत्थै जखैनी पार्क होई गेआ जखैनी पार्क बी तुस जेह्के न ओ घुम्मी सकदे ते और कन्नै ऐ जेह्की हैन ना हिस्टोरिकल साइटां जेह्की में सनाई तुसें क्रिमची टैम्पल जां रामनगर फोर्ट होई गेआ तां एह् सारें आस्तै ओपन न ऐसा किश बी नेईं ऐ कि किश ऐक्सैस करना पौंदा मतलब सिर्फ ओह् न कि हां टिकट खरीदने पौंदी टिकट होंदी जगह् आस्तै पर इयां मंदरे शंदरे जाना होऐ तां उत्थै कोई निं अगर कुसै फ्री टाइम स्पैंड करना ओह् अराम कन्नै उत्थै करी सकदा ते अराम कन्नै घुम्मी सकदा ते अगर कुसे नै स्नोफाल दिक्खनी होऐ विंटर च तां नत्था टाप पत्नीटाप सनासर ते काफी अच्छे अच्छे एरिया न इत्थै उधमपुर डिस्ट्रिक च जां फ्ही तुस अगर डुडु बसंतगढ़ आह्ली साइड जाओ उठी तां उत्थै बी काफी अच्छे एरिया न मानतलाई जा उठी स्याले टाइम उप्पर ते मतलब इ'नें इ'नें जगहं ते काफी बर्फ बारी होंदी ते नत्थाटाप ते पत्नीटाप ते काफी मश्हूर न पर डुडु बसंतगढ़ आह्ली साइड वि काफी अच्छी बर्फबारी होंदी लाट्टी आह्ली साइड मानतलाई आह्ली साइड सुद्धमहादेव आह्ली साइड स्याले टाइम उप्पर जनबरी फरबरी दे म्हीने काफी स्नोफाल होंदी मतलब गड्डियां धोड़ी बंद होई जंदियां इन्नी जैदा स्नोफाल होंदी उत्थै इन्नी ज्यादा बर्फ पोंदी